हँ हम बहुत बेर अपन दोस्त सब सङ्गे गेल छी यात्रा पर एक बेर एतऽ सऽ जयनगर गेल रही घुमै लए हमसब की दस बारह टा दोस्त रही जे सब गोटाके पन्द्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवसक दिन छलए हम अपन विद्यालयमे झंडा फहरेलहुॅं तकरा बाद हमसब निकललहुॅं हमसब निकललहुॅं अहाँके घुमय लए बाइक सऽ हमसब दस बारह टा दोस्त रही सब गोटा पाँच पाँच सए रुपैआ कऽ के जमा केलहुॅं जे ताहि सऽ पहिले पेट्रोल भरौलहुॅं तकर बाद जे बचल ओकर हमसब भोजन केलहुॅं भोजन कलाक उपरान्त हमसब ओतऽ समान सब सेहो खरीदलहुॅं ओतऽ सँ फेर नेपाल गेलहुॅं ओही पाँच पाँच सए रुपैआके व्यवस्थामे हमरा सबके सब किछु भऽ गेल एहि समय हमसब पन्द्रह पन्द्रह अगस्त तक दिन छलै ताहि दुआरे सब गोटाके छुट्टी छल हन कॉलेज इसकुलसँ सेहो छुट्टी भेटल तऽ हमसब झण्डोतोलन केयला बाद निकललहुॅं घुमै लए ताहि दुआरे हमसब नेपालो गेलहुॅं ओतऽ से जयनगर फेर अयलहुॅं फेर जयनगर से घुमिके राजनगर मे घुमलहुॅं अयलहुॅं सब गोटा दोस्त सब हमसब देख के तऽ अय प्रकार भेल